असें डोगरे होन्ने होन्ने आं ते असें रुट्टी मतलब कि डोगरी गै खन्ने होन्ने आं इ'यां बी पर घर बी असें बड़ी सोह्नी रुट्टी बनान्ने होन्ने आं घरै दी गै जादा खन्ने होन्ने आं बाह्र जाओ ते असें बाह्र बी खन्ने होन्ने आं रुट्टी बैसे बाह्र आह्ली बी बड़ी शैल होंदी हून असें ठंडी खुई जाना उत्थें बी बड़ी शैल रुट्टी होंदी असें किन्ने दिन ठंडी खुई जाना करना हून असें रोजै ठंडी खुई जाना करना उत्थै बाबा जी आवा दे उत्थै ब्यासा आह्ले बाबा जी आवा दे ते असें उत्थें जाना करना हून उत्थें उत्थें बड़ी शैल रुट्टी होंदी ऐ लंगर होंदा उत्थें उत्थें बी परशादे थ्होंदे उत्थें लंगर थ्होंदा उत्थै बी बड़ा मज़ा आंदा सानूं जाने दा ते इ'यां मतलब कि रुट्टी हा मतलब कि साढ़े इद्धर हर इक रुट्टी मतलब कि थ्होंदी ऐ इ'यां इ'यां मतलब कि पकोआन बी बड़े शैल होंदे न इ'यां पकोआन इ'यां समोसे होई गे समोसे होई गे इ'यां टिक्कियां न्यूडल ते बर्गल बी ते इ'यां मतलब कि ब्याह् बिच्च बी जाओ ते उत्थै बी बड़ा मज़ा आंदा मतलब कि हर इक किसम दी रुट्टी होंदी ऐ उत्थै बी मोमोस ओह् होंदे मते समोसे होंदे फिर डोसा बाह्र बी इ'यां टिक्कियां जेल्लै ब्याह् दे बिच्च जन्ने होन्ने असें चंगियां टिक्कियां खन्ने होन्ने उत्थै बी मतलब कि शैल इ'यां हर इक पकोआन होंदा ऐ नी इ'यां मतलब कि दालां किन्नियां स्हेई असें इ'यां दालां राजमांह् होई गे दाल माएं चने दी सब इ'यां दालां बी होंदियां मतलब कि असें सब्जियां बी होंदियां साढ़े इद्धर डोगरी इद्धर मतलब कि पिंडें बिच्च सब्जियां गोभी होई गेई जियां हून स्याल हा सागां दा किन्ना मज़ा आंदा हा इ'यां ढोडे होई गे मक्का दे ढोडे चौलें दे बाजरें दे एह् मतलब कि साढ़ा इद्धर इ'यां खाना ऐ मतलब इ'यां मतलब कि पकोआन बी बड़े स्हेई स्हेई पकोआन न इद्धर साढ़े बी समोसे टिक्कियां ओह् मतलब कि न्यूडल फास्ट फू बर्गर बुर्गर सब कुछ होंदा इद्धर मतलब कि खाने दी ते इ'यां मतलब कि जेल्लै असें घर रुट्टी बनाने होन्ने नी राजमांह् राजमाएं बिच्च असें मतलब कि हर इक इ'यां चीज बोआलने उसी मतलब कि बनाने ते चाढ़ना राजमांह् ओह्दे बिच्च मसाले पाने इ'यां इ'यां तेल पाना गंढे पाने टमाटर पाने फिर मसाला पाना दूआ फिर बिच्च बसार पानी बिच्च मर्चां पानियां लून पाना बिच्च मतलब इन्ना कुछ पाइयै ते अस किन्ना ओह् पान्ने होन्ने आं मतलब कि गर्म मसाले होंदे आ गर्म मसाले च किन्ना कुछ पाए दा होंदा धनिया इ'यां कालियां मर्चां ओह् जीरा होंदा फिर तड़के च असें हिंग बी पान्ने होन्ने हिंगां कन्नै बड़ी सोआद सब्जी बनदी होगी बड़ी शैल दआ दाल बनदी ऐ हिंगा कन्नै ते इ'यां मतलब कि असें मुट्टा मसाला बी जरूर पान्ने होन्ने हर इक ओह्दे सब्जी बिच्च बड़ा सोआद बनदा ओह्दे कन्नै ते गोभी बिच्च बी असें किन्ना मतलब कि तड़का लान्ने आं ते गोभी बिच्च बी असें मसाला मसूला पाइयै शैल फ्ही दाल बी असें बगैर तड़के बनाओ ते मसाला पाइयै बड़ी शैल बनदी ओह् दाल बी ते अस असें डोगरी होन्ने होन्ने आं असें ते मतलब कि असें कोई बी चीज़ असें इ'यां करने आं कि भला घर गै घर गै बने मतलब घर गै घर एह् फायदा होंदा घर बनाने कन्नै भला कन्नै सारें गी थ्होई जंदी जेल्लै बजारा लैआओ ते थोह्ड़ी गै थ्होंदी ऐ ते फिर ओह् आखना एह् अगले गी देनी जां आपें खानी ते मतलब कि असें इ'यां कोशिश करने आं कि घर गै चीज़ बनाने दी भला भाई घर चीज़ बनै फिर सारें गी थ्होई जंदी ऐ ते मतलब कि पकोआन असें घर कोई बी हून अग्गें बसाखी आवा दी ऐ असें पकोआन घर गै बनान्ने होन्ने आं जादातर कि पकौड़े होई गे गंढे आह्ले पकौड़े होई गे ते इ'यां मतलब कि बिच्च इ'यां गंढे पाए जां गोभी आह्ले बी होई गे पकौड़े इ'यां अस पकौड़े बनान्ने होन्ने हून नराते आने न नराते बिच्च बी असें कड़ाह् घर गै बनाना होंदा कड़ाह् बनाने चने बनाने पूड़ियां बनानियां अस घर गै बनाने होन्ने आं आलू अस बनांदे घर गै बनान्ने होन्ने आं हून बरत आने न बरत बिच्च बी अस बड़ा कुछ बनान्ने होन्ने आं आलू बनान्ने आं टिक्कियां फिर असें घिये दे घिये दे ओह् बनाई लैन्ने होन्ने आं पकौड़े खीरे दे बी खीरे दे पकौड़े बनाई लैन्ने होन्ने आं बरतें बिच्च इ'यां कौफते बनाने होन्ने असें ओह् खाई लैन्ने होन्ने इ'यां मतलब कि घिये दे जेल्लै पकौड़े बनाने ते बरतें आह्लें च मतलब ओह्दे च बी बड़ा मज़ा आंदा इ'यां घिये दे पकौड़े खाने दा ते ओह् असें बरतें बिच्च बनान्ने होन्ने आं ते असें घर गै रुट्टी बनान्ने होन्ने आं असें डोगरे होन्ने आं ते असें घर गै मतलब कि घर गै अस घरा दा खाना गै पसंद करने होन्ने आं असें ते अस डोगरे होन्ने होन्ने आं ते होर इ'यां बस जेल्लै अस बजार जाचै तां बी असें बड़ा इ'यां मतलब कि पकोआन इ'यां ज्यादा समोसे होई गे न्यूडल होई गेआ इयै मतलब कि बजार जाना ते असें इ'यै इ'यै खाना मतलब कि जेह्ड़ा ज्यादा हैवी निं होए ज्यादा तेल तूल आह्ला निं होए मसाले मसूले आह्ला निं ज्यादा होए खराब बी न लग्गे ओह् अस खन्ने होन्ने आं ते बस इ'यां गै अस डोगरे होन्ने आं ते बस असें घर हून स्याल अस परौंठे बनाई बनाई खंदे रेह् आं आलू आह्ले आलू आह्ले मूली कंढे आह्ले असें परौंठे बनाई बनाई खंदे रेह् आं असें शैल चंगा मज़ा आंदा रेहा मज़े कन्नै अपने असें शैल असें डोगरे होन्ने होन्ने आं ते असें जो चीज़ अस घर गै कोशश करने होन्ने आं बनाने दी हां बनाने दी अस घर गै कोशश करने होन्ने आं अस कढ़ी बनान्ने होन्ने आं बिच्च मसाले मसूले पाइयै असें पिच्छु दी कढ़ी बनान्ने होन्ने आं चंगा मजा आंदा सानू बनाने दा असें सिर्फ पिच्छु कढ़ी बनान्ने होने आं इक आलू पान्ने होन्ने आं बिच्च गंढे बिच्च थोम पान्ने होन्ने आं बिच्च ते बिच्च अस ओह् पान्ने होन्ने आं ओह् गंढे अ'ऊं गर्मी नी गंढे ते बिच्च टमाटर ते बिच्च एह् मतलब कि जेह्ड़े चौल होंदे नी चौलां दी असें परतियै चौलें गी परतियै ते जेह्ड़े बाह्र सुट्टने होन्ने नी चौल परतियै ते अस ओह् ओह् कढ़ी बनान्ने होन्ने ओह्दी ते ओह् कढ़ी दा खाने दा बड़ा मज़ा आंदा सच्चें अज्ज असें पकौड़े आह्ली कढ़ी बनानी ऐ ओह्दी मतलब कि जेह्ड़ा देहीं होंदा नी देहीं उसी छोलियै ते असें पकौड़े आह्ली पकौड़े कड्ढियै ते असें ओह् कढ़ी बनान्ने होन्ने ओह्दा बी बड़ा मज़ा आंदा खाने दा बिच्च बड़ा शैल मसाले मसूले पाइयै बड़ा मज़ा आंदा खाने दा सानूं ते असें ओह् बनाने होन्ने आं बड़ा मज़ा आंदा खाने दा सानू आं